ہیلو ریاض میرا نام سہیل ہے میں نے آپ کے میوزیم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور میں دیکھنے کے لیے بہت پر جوش ہوں میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے پہلے سے بکنگ کروانے کی ضرورت ہے یا میں ابھی چل سکتا ہوں یہ سمجھ میں آتا ہے میں اپنے خاندان کے ساتھ آؤں گا اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دورے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں میں بکنگ کیسے کروں کامل یہ آسان لگتا ہے کیا بکنگ کرنے کے لیے کوئی اضافی لاگت آئے گی یہ سن کر بہت اچھا لگا ریاض معلومات دینے کے لیے شکریہ میں یقینی طور پر آگے بڑھوں گا اور اپنے خاندان کے لیے بکنگ کروں گا ہم واقعی پنچ وٹی میوزیم کی تلاش کے منتظر ہیں بہت شکریہ ریاض میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں آپ کا دن اچھا گزرے